हँ बैसाख बैसाख जेठमे होइ छै गहूम चना मसूर गोटा केराउ ईसब होइ छै ईसब गरमीके मौसममे सा भादोमे फेर होइ छै मकइ भदबरी मकइ होइ छै भी धान भी होइ छै मकइओ होलऽ धानो होलऽ मिश्रीकन्द होलऽ कि कहै छै आओर बहुत चीज होइ छै जतेक फसिलके बढ़बै सकै छनि ओतेक बढ़ि जाइ छै सबचीज बढ़िते रहै छै मिश्रीकन्द होलऽ एतना ने होलऽ कि जतेक ने भाव मिश्रीकन्दके रहै छै अगर भगवानके जँ किरपा हुए मिश्रीकन्द हो जाइ छै पचास हजार रुपैए कुन्टल हो जाइ छै कभी हो जाइ छै चालिस रुपैए कहिओ हो जाइ छै तीस रुपैए कहिओ दसो रुपैए हो जाइ छनि मिश्रीकन्दके फसिल बहुत बढ़िआँ यहाँ होइ छै ई देशमे मिश्रिएकन्दके फसिल बढ़िआँ होइ छै मूँगके दालि होइ छनि राहड़ि धान होइ छनि आओर सबचीज होइ छैन एहिजाँ सबचीज होइ होइ छनि कोइ फसिल यहाँ कमी नहि रहै छनि यहाँ बेगूसराय जिलामे सब फसिल होइ छनि एको फसिलके कमी नहि यहाँ छै जतना किसान करैले चाहतै ओतना फसिल सब होतै कोबी होतै सबचीज होतै बन्धाकोबी फुलकोबी सब ढ़ङ्गके सबजिओ उपजा यहाँ होइ छै रमतोरइ होलऽ कैता होलऽ कद्दू होलऽ परोर होलनि सब सबजी कद्दू होलनि करैला होलनि सीम होलनि बोरा होलनि सब सबजी यहाँ होइ छै एक सबजीके कमी यहाँ नहि होइ छै बालि एतना सुन्दर होइ छै कि सब बालि तोड़िके बजार सप्लाइ होइ छनि वहाँ सब बिक जाइ छनि छिमरी एतना ढङ्गके होइ छै यहाँ छिमरी सब चारि रङ्गके पाँच रङ्गके छिमरी यहाँ होइ छै बड़ा छिमरी होलऽ सब कुसिआ छिमरी होलऽ तऽ यहाँ लोक घरमे राखलक बड़ा सबजी ब्लॉकवला ब्लॉकिआ सबजी होइ छनि छिमरी ओसब बजारमे बेगूसरायमे सप्लाइ होइ छै पचास रुपैआ साठि रुपैआ सत्तरि रुपैआ किलो बिकै छै छिमरी वहाँ बालि भी दस रुपामे एगो पनरह रुपामे एगो बालि भी एक एक के बालि भी तोड़ि लेलकऽ ओकर जे बचल ठठेर ओ गाइके खिए देलक सब एक रत्ती नहि बचलऽ सब यूज हो जाइ छै सब खतम हो घरमे नहि नहि जे खिएबे सकलऽ ओकरो अएलऽ लै गेलऽ अपना जरना जारनि ईसब जरनामे यूज कै लेलकऽ चुल्हापर चुल्हा जलैके ओकरा बनै लेलकऽ कोइ धुइआँ गाइ मालके कै लेलकऽ धुइओँ कै के कचिआसे काटिके ओकरा धुइओँ कै के कोइ गाइके खिए देलक ठठेरो खिएलक अँ धानोके लेबारी होलऽ ओकरो कुट्टी काटिके खिए देलक सब एक चीज नहि यहाँ फेकाए छै सबके कुट्टी कै कै के गाइके भैँसके सभके कि घोड़ाके सबके खिएके खतम कएलक